बागवानी में खाद तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि खाद बनाने के लिए हमें जो भी गाय भैंसों का जो मल मूत्र होता है उसे इकठ्ठा कर कर उसकी खाद बनानी चहिए वो पेड़ पौधों में डालना चाहिए जिससे पेड़ पौधे खाद से बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में उगते हैं व फलते फूलते हैं इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि खाद बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं गाय भैंसों का मल व मूत्र उसके माध्यम से ही जो है खाद बनती है और पेड़ पौधे जो है अच्छे तरीके से उगते हैं